हैलो नमस्ते मैम मैम हम बोल रहें जी मैम आइए विजिट करिए प्रयागराज मे बहुत अच्छे अच्छे जगह हैं कहाँ घूमना चाहेंगी आप आनंद भवन कि प्रकाश नगर कहाँ कहाँ घूमना पसंद करेंगी आप अच्छा चंद्रशेखर पार्क आइए मैम यह तो बहुत ही अच्छी जगह है आपको मेरा नंबर कहाँ से मिला कौन प्रोवाइड किया मेरा नंबर अच्छा जो शुकला जी हैं गाज़ीपुर वाले अच्छा तो आइए मैम यहाँ घूमने के लिए काफी अच्छी जगह हैं आइए आपको घूमा देंगे तो मेरे पास टैक्सी है तो आपको टैक्सी का वहीं लगभग सोलह सौ रुपये कॉस्ट देना पड़ेगा घूमने के लिए सिंगल डे का मैम सोलह सौ रुपये का घूमा पाऊँगा चलिए मैम वह और मैम आपको रहने वहने के लिए ठीक कोई अच्छी जगह चाहिए या आप मेरे मेरे बग़ल मे यह है एक होटल एम सी कॉनफीनेट कॉनफीनेनसियल वहाँ पर काफ़ी अच्छी व्यवस्था है मतलब आप बोल रहे है ना खाना सब कुछ वहीं मिल जाएगा तो आपको रहना भी होगा खाना पीना तो चाहिए कम्पलसरी है हाँ तो मैम आइए आप अच्छे से अपने पूरी फॅमिली के साथ आइए और मैँ मेरे यहाँ आपको कोई मेरी सैड से कोई आपको दिक़्क़त नहीं होगा मतलब आपको मतलब आप आपको रहने के लिए होटल होटल का चार्ज है लगभग बारह सौ रुपये पर डे का है और डिस्काउंन लगाकर कुछ आपको एक हिसाब से पचास आपको मैम हाँ अटैच सब कुछ आपको मिलेगा बाथरूम वाथरूम सब कुछ और होटल में आप को कई जाना भी नहीं है वहीं खाना पीना सब कुछ है आपको मिल जाएगा तो काफी अच्छा डेकोरेसन के साथ है और काफ़ी साफ़ सफ़ाई को पूरे ध्यान में रखते हुए होटल में आपको रहना है शाम में और और कुछ मैम आपको प्रोवाइड करा सकते हैं तो आपना बता दीजिए कुछ और आपको सुविधा दे सकते हैं तो मेरे साइड से हाँ हाँ मैम आ आइए आपको बिल्कुल कोई दिक़्क़त नहीं है आप घूम सकते हो आकर यहाँ आपकी अच्छी जगह पर है प्रयागराज ठीक है फिर आप आइए आइए तो फिर मिलते हैं